میں نے ایک فون خریدا ریڈمی نائن پرو پلس یہ فون لوگوں سے میں نے سنا کہ بہت عمدہ فون ہے بہت خوبصورت فون ہے چلنے میں دشواری بھی نہیں کرتا ہے میں نے ان کے رائے کو اپنے لیے صحت مند جانا اور میں نے وہ فون خریدا لیکن بہرحال اس فون کے لیے میرا تجربہ کوئی خاص تجربہ نہیں رہا یہ فون چلتے چلتے ہینگ کرتا ہے اس کا کیمرہ بھی اچھا نہیں ہے اور کبھی کبھی تو یہ فون گھنٹوں تک سوئچ آف ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے اس کو آن کرتا ہوں چاہے تھوڑی دیر وہ بند رہتا ہے اس کے بعد آن ہوتا ہے